आं गोदो उन्दैयाव संजेन्नायानो जाबाय आलु भाजा आलु भाजानिफ्राय आङो स्टार्ट खालामदों आलु भाजाखौनो बिदिनो हानानै हानायावबो रोङा ओमफ्राय एवजेन्नायावनो थावखौबो बेबादि साराय गुदुं खालायनानै थाव गुदुं खालायनांगौना मागौ मिथिया सारायाव दुङाबाबो थावखौ हरबाय ओमफ्राय थावआ दुङासै नालाय आलुवाबो मोजां जायासै आरो मोनामदों थाव गोथां मोनामदों एवनो रोङाखै दा बेफोरखौनो आङो आलु भाजानिफ्रायनो आंना स्टार्ट जाबोदों आलु भाजा संजेन बोदों बिनिफ्राय लासै लासै जेसेबां देरबोदों एसेबां लासै लासै रोंबोबाय दालि आलु संनाय दालि संनाय बेखौबो रोंबाय आरो बबेबादि मैगंआव लाब्रा सङोबा मोनबोसे मैगं हानानै लाब्रा जायो बेफोरखौबो रोंलांबाय हानानै बेखौबो संबाय सोलोंबाय आरो ना संनाय ना संनायावबो बिदिनो खस्थ' मोनदों उन्दैयाव सोलोंजेन्नायाव ना संजेन्नायावबो नोङो नाखौ एवनांगौबा सारायखौ माबादि फुदुंनानै एवनांगौ बेखौ उन्दै समाव मिथिनाय जाया दा देरनानै बा सोलोंलांबाय खिथाबाय बिमा बिफाफ्रा बिमाफ्रा खिथाबाय बिब'फ्रा फोरोंबाय बेबादिनो लासै लासै जालांबाय संनायाबो खावनायाबो ओंखाम संनायाबो ओंखामफ्राबो गोथां जादों दै जखा मिथिला रोंला ओंखाम संनायावबो बिसिबां माइरंआव बिसिबां दै होनांगौ बेखौ मोनथिला बेबादि दै खम जायोबादि ओंखामा गोरा जायो गोथां जायो बेखौबो जखा मोनथिला ओमफ्राय उनाव लासै लासै बिदिनो खिथानानै फोरोंनानै रोंलांबाय दा जों संनाय खावनायाव बिराथ मोजां मोनो संनानै जानो मोजां मोनो माबादि संबा बोरैबाजों गोथाव जायो जों बेखौ संनानै जानो रोंगौ गोथाव मैगं थायगं संनानै जायो जोङो बिदिनो लामा सामायाव खागोन दिंखिया दिंखिया मैगं खानानै सायनानै जायो एवनानै जायो मैगंबारियावबो मैगंफ्रा नों लाफा मुला गावबागाव सिजेन बाय सिजेन खानानै जायो आरो जोङो लाफाफोर मुलाफोर बेफोरखौ आरो सबाय बिमा बेफोरबादिखौबो एवनांगौबा सारायखौ माबादि फुदुंनानै भाजा एवो बेफोरखौबो सोलोंलांबाय रोंलांबाय दा साराय गुदुं फुदुंनानै मोजाङै एवनानै जानांगौ माबानानै साराय गुदुं खालायनानै एवनांगौ होमबा सिथाबला मैगंआ सिथाबा एवनायाव मोजां जायो जानोबो मोजां जायो ओमफ्राय फोरलाफोरखौ फोरलायाबो बिदिनो संनायाव मोजां संनो हायोबा गोथाव जायो ओमफ्राय फोरलायावहाय गावनि दै गखायो नालाय फोरलायाव दै होनो नाङा आरो फोरलाफोरखौ दै होयोबा थावनाय मोनजाया रस मोनजाया दैब्र' जायो खुमब्रायावबो दै होनाङा खुमब्रायावबो बाथोन नाफोरजों सङोबा बिदिनो एसे नाखौ एवग्रोनानै दोन्नानै खांनानै दोनथ'नानै खुमब्राखौ संग्रोनांगौ खुमब्राखौ संनायनि उनावसो खुमब्रा रुइयोबा नाखौ होदो नङाबा नाया गेब्लेयो गोथाव जायो खुमब्राजों नाजोंआबो संनायनि बेफोरबादिनि संनायखौ जों मोजाङैनो रोंबाय दा जानाय संनायखौ मोजाङैनो रोंबाय आरो दा मैथा मैथा होनदो मैथायाबो बिबादिनो मैथायावथ' मस्ला होजाखाया मैथा नाखौ एवनानै खांनानै दोन्नानै मैथाखौ एरग्लिदो नाखौ होदो बेबादिबा ओमफ्राय मोननोसै समाव सामब्राम गुफुर देनानै होनांगौ रं होआबाबो जाया रं एसे होनांगौ नङाबा आमाव आमाव गुफुर नुयो जानायाव मोजां आरो मैथायाबो दा जोंहा बेफोरखौनो जानानैनो खामानियानो जोंना बेनो मैफ्राय भाजा एवनाय मैफ्रायखौ माबादि एवो मैफ्रायखौ नोङो खारां खाथां बांद्राय अर होनानै एवोबा मैफ्रायाबो खासा खावरा जायो मोजां एसे गुरै खालामनानै गेसखौ फिसा खालायनानै एवनानै मोजां माबानांगौ लासैनो एवनांगौ ओमफ्रायसो जानायाव मोजां जायो